मैम आप अनीता स्टे टेक्नॉलजी से बात कर रहे हो हाँ मैम मुझे बैग चाहिए थे चैरिटी के लिए तो मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कम कम से कम सौ बेग लगेंगे मुझे मैम आप मीडियम भी बता दीजिए और हाई भी बता दीजिए मुझे दोनों रेंज बता दीजिए और मैम उसमें फाइल्स क्या क्या है जी जी मतलब बड़ा भी तब भी कितना बड़ा है या कितना छोटा है जी तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो आप कितना डिसकाउन्ट दोगे हमें तो हम सौ क्वानटिटी में लेंगे तो मतलब हमको दोनों साइज़ लगेगा मीडियम भी लगेगा और वह भी लगेगा बिग वाला बड़ा साइज़ भी लगेगा उसमें हाँ नहीं तो उसमें डिसकाउन्ट कितना दोगे आप हाँ मैम इसमें कुछ ज़्यादा डिसकाउन्ट मिलेगा हमें हम ज़्यादा क्वानटिटी में ले रहे मैम सौ क्वानटिटी पर ज़्यादा ही है बट आप इस डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा करिए जी मैम पर आप अभी बता देते तो ज़्यादा अच्छा रहता उस पर हमें चेरिटी में देना है मैम एक्चुअली जी जी ठीक है फ़िर देखते हैं हम फ़िर आपको बताते हैं